जी हाँ मैं एक फ़िल्मी सितारे का नाम लेना चाहूँगा क्योंकि मैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ और उनका व्यक्तिगत रूप मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और उनका नाम राजेश खन्ना है क्योंकि वो मेरे पापा जी जो थे उनके वी फे़मस थे फेमस मतलब ऐसा कि उनके भी फे़वरेट थे और उनको वो पसंद थे इसलिए मुझे भी वो धीरे धीरे पसंद आने लगे थे परंतु जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो उनकी डेथ हो गई थी और मेरे पापा जी की डेथ होने के बाद कुछ समय बाद राजेश खन्ना की जी की भी डेथ हो गई थी परंतु जो उनकी मूवी थी जो उनकी अदाएँ थी जो उनका ऐक्ट था जो उनका बात करने का तरीका था जो उनकी लिरिक्स थे वह मुझे इतने पसंद थे या तो उनके गानों के जो सॉन्ग्स हो गए या फिर जो उनके गानों के जो डायलॉग्स हो गए वो मुझे इतने पसंद थे कि मैं उस चीज़ के बारे में बता नहीं सकता अगर आज भी कोई मूवी मुझे मेरे सामने दिखाई देती है तो मैं हमेशा उसको देखता हूँ राजेश खन्ना जी की जितनी भी मूवी है मैंने देख रखी है मुझे सदैव उनकी हर मूवी पसंद आती है और कुछ कुछ मूवी तो ऐसी थी कि अगर वह आ रही है टी वी पर तो मैं उसको ज़रूर देखना पसंद करता हूँ अगर वह मुझे मिलते तो मैं उनसे यही पूछता कि सर आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड कैसे हैं और आप सबके इतने फेवरेट क्यों हैं क्योंकि ये सवाल मुझको इसलिए पूछना था क्योंकि वह मेरे पापा के फे़वरेट थे और मैं ये मानता हूँ कि मेरे पापा मेरे लिए सुपर इश्टार हैं तो मेरे पापा उनको पसंद करते हैं इसलिए मुझे ये जानना था कि वो उनके फे़वरेट क्यों हैं बस यही एक मेरा एक छोटा सा सवाल था जो मैं उनसे पूछता और एक चीज़ ये भी पूछता कि आप इतने इस्मार्ट और इतने हैन्डसम क्यों हैं